हेल' औ माबि मा खब'र मा नांगौमोन मा नांगौमोन मा नांगौमोन

गय जायो मा गयखौ जायो बा नोंबा सुपारि जायो ना मजा जायो जाफैदो मेरला गय दङ ए मिथा पानबो दं सिखर दं ओमफ्राय माबा माबा दङ हाय नामफ्राखौनो मिथिलाय लाङा आं माखासेखौ मेरला दं माखौ जायो नोंनि गोसोसै जायोब्ला गोथावसो मोजांसो गोथावसो मिथा पानासो मा औ ओमफ्राय बाबुया मा जाखोबाल नोंसिनालाय ए बिदिनोहाय फिसागोनांफोरना आंनाबा दासो उन्दुनानै सिरि जाबाय नै मा खालामनो फिसा गोनांफोरनि बिदिनोसै औ दे जाफै जाफैब्लानो जाबाय आंनो दंबाय थायो जिरायबाय थादों गयखौनो फानबाय थादों फैब्लानो जाबाय बेरायथावथाव जानांगौहाय गयफ्राखौबो खुगा बोरैबा मोननायफ्रा जानांगौसो स्रां मोनगारो जाखानांगौ बिदिफ्राखौहाय आंहाथ' ओंखाम दे जाफै दंखायो रेडिनोखा जाखानांगौ बिदिखौ जायाब्ला जाया जाखानांगौखा मेरला दं नोंनि गोसो माखौ जायो आंहाबा जाफ्लांबाय थायो जाफ्लांबाय थायो नांबावगौहाय नै जोंनाबो टाइमा नांबावथारगौ माथो दे दा जाफै गोथाव गोथाव दं गासैबो गयानो दंजोबो जोंनाव मा नांगौ नोंनो दे औ

बांग्ला गयबो दं गय गोरलैबो ओंखारबाय माखौ जानो गोसो जाब्लानो जाबाय दे होनब्ला लाय जाफैदो दोननोसै